हमारे क्षेत्र में जो गाँव के क्षेत्र में जल को जल मिल तो जाते हैं बहुत ही सुविधा से लेकिन उसके निकास मतलब उसको जाने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है हँ मतलब हर घर में एक गड्ढा बना दिया गया है उसी में जो है दूषित जल जाता है तो मक्खियाँ लगती हैं और लोगों को बीमारियाँ फैलती है इसको सुधारने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर घर में नालियाँ होनी चाहिए और एक नाली बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर जा के किसी मतलब तलाब या कहीं भी गंदे की जगह पे जहाँ पे ढके बन ढके हुए जगह पे खुलना चाहिए लेकिन जो ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि यह किसी के घर में नाली नहीं है और जो नाली है वो हमेशा साफ रखनी चाहिए उसको साफ रखने के लिए कर्मचारी रखने चाहिए गोवरमेंट को देखना चाहिए कि ये नाली में कुछ कचड़ा कूड़ा अटक तो नहीं गया है तो ये नाली की व्यवस्था अच्छी करके तभी पानी का निकास अच्छे से बनाया जा सकता है तो यह ऐसे ही सुविधा सुधार करने के लिए गोवरमेंट को जो है ऐसे ही सुधार करनी चाहिए तभी जल को अच्छे से कहाँ से निकला जा सकता है